हमरा सबके मैथ मिथिलामे विद्यापति के तऽ सब जानिते छी सब सब जे मतलब पूरा देशमे विद्यापतिके जानय छथि लेकिन मिथिलामे तऽ हुनकर मतलब काफी चर्चा होइ छै घर घरमे चर्चा छै घर घरमे फोटो छन्हि आओर लक्ष्मीनाथ गोसाइ ईसब मण्डन मिश्र के बनगाँवमे कुटी छै आओर लक्ष्मीनाथ गोसाइपर तऽ एखन फिल्मो बनल हइ हमर सबके सुमन जी प्रिय सुमन जी ओ लक्ष्मीनाथ गोसाइपर फिल्म बनेलथि हइ ओइमे हम हमरा अइ ठाँसँ हमर मने गाँवसँ कर्णपुरसँ ओ आबय छथि आओर बहुत हुनका सहयोग भेटलनि हेँ हमहुँ सब सहयोग कयलियनि हेँ आओर उहो सहयोग कयलथि हइ लक्ष्मीनाथ गोसाइके आओर सब अहाँके फिल्म देखब बहुत भए गेल